हमारे यहां पर वार्षिक मेला महावीर जी का अप्रैल में लगता है तो जो हमारी वो मेले के साथ जो बचपन की यादें हैं वे बहुत ही अच्छी हैं हम जब मेला देखने जा देते हैं सभी भाई बहन सभी घर वाले तो हम वहाँ पर इतना बड़ा झूला होता था हम उस झूले पर बैठते थे तो बहुत अच्छा लगता था हम वहाँ पर जोकर को देखकर डर जाते थे और हम वहाँ मेले में हम इतने सारे खिलौने होते थे हम खिलौनों की ज़िद करते थे तो हमें अपने मम्मी पापा हमें खिलौना दिलाते थे और हम आइस क्रीम भी खाते थे हमारे बचपन में बहुत ही मेले का बहुत ही महत्त्व था आजकल तो मेले का मेले का रुतबा ही खत्म होता जा रहा है हमारे टाइम में मेले मेला एक त्योहार की तरह होता था बहुत अच्छा लगता था मेला देखने जाते थे तब